میں نے ایک بار کھیر بنائی تھی جوکہ میں نے پہلی بار بنائی تھی اس سے پہلے میں نے کبھی کھیر نہیں بنائی اور وہ کھیر اتنی گاڑھی ہو گئی تھی بہت زیادہ گاڑھی ہو گئی تھی میں پریشان ہو گئی کہ میں کیا کروں اور اس میں کوئی مٹھاس نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا ٹیسٹ بھی بہت بیکار تھا اس کا میں نے مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ میں کیا کروں بہت پریشان ہو گئی میں پھر میں نے اس کے اندر ملک ایڈ کیا جس سے اور میں نے اسے پکایا میں پکاتی گئی پکاتی گئی پھر میں نے اس میں اور زیادہ چینی ڈالی چینی ڈالنے سے اس کا مٹھاس بڑھ گیا پھر میں نے ماوا منگایا میں نے اس میں ماوا ایڈ کیا جس سے کہ وہ اور اچھی ہو جائے اور پھر میں اسے پکانے لگی تو پھر بھی وہ بہت ٹائٹ تھی تو پھر میں نے اس میں اور دودھ ایڈ کیا دودھ ایڈ کیا اور ہلکا پانی ڈالا جس سے کہ وہ پتلی ہو گئی اور میں پکاتی رہی میں نے اسے بہت زیادہ پکایا پھر اس میں ایک الگ ٹیسٹ آیا بہت اچھا بہت اچھا میں نے پھر سب کو کھلایا تو سب نے بہت تعریف کی میں نے یہ سچویشن بہت مشکل سے سنبھالی تھی